नगर पालिका असांजे कई कार्यनि में शामिल हूंदी आहे जीअं जनम प्रमाण पत्र थी वियो मृत्यू प्रमाण पत्र थी वियो या असांजे वार्ड में सड़क जी कमी आहे नालियुनि में कोई दिक़त आहे सीवर फसल आहे या बिजली लाइट जा खंबा ख़राबु आहिनि उन सभिनि खे नगर पालिका कम करे मुहले खे उचित राह त खणी ईंदी आहे और जीअं पंचायत आहे असांजी जीअं सिंधी पंचायत आहे उहो असांजे सिंधियुनि जी कंहिं बि तरीक़े जी कंहिं बि कमी खे पूरो करण में असांजो पूरो साथ और सपोट कंदी आहे